जियां मेरे भैन ते भ्राऽ हैन ते मै हां किश आदतां जेह्ड़ियां न साढ़ियां मिलदियां बी हैन ते किश जेह्के न थोह्ड़े अस थोह्ड़े बक्खरे बी आं की जे मेरे भैन भ्राऽ न जेह्ड़े ते ओह् अलग अलग मैह्कमे च जियां नौकरियां करदे न ते आ'ऊं उं'दे कशा बक्खरी इ'यां अपने आपै गी समझनी आं की जे मिकी लिखने दा बड़ा ज्यादा शौक ऐ कविता लिखनी ऐ जियां साहित्य च मेरी बड़ी ज्यादा रूचि ऐ बक्ख बक्ख विधा च लिखने दा मिकी बड़ा ज्यादा शौक ऐ ते मेरे भैन भ्राऽ न उ'नें लिखना पासै ज्यादै शौक नेईं ऐ लिखने पासै ओह् ज्यादै नेईं हैन ओह् अपनै अपनै जेह्ड़े उंदे कम्म उनेंगी हैन उं'दे उं'दे च रुज्झे दे रौंह्दे न ते सिर्फ इन्ना गै फर्क ऐ के में उं'दे कोला मिकी अपना आप थोह्ड़ा जनेहा बक्खरा लगदा ऐ बाकी इयां ते भैनां भ्राएं दियां किश किश आदतां जेह्ड़ियां न ओह् मिलदियां जुलदियां होंदियां न ते उयां थोह्ड़ियां बोह्त जेह्ड़ियां आदतां न ओह् साढ़े क साढ़ियां मिलदियां होङन पर आखेआ जा तां जेह्ड़ी साढ़ी रूचि ऐ कुसै जियां कोई खास कम्मै बक्खी ते ओह् थोह्ड़ी बक्ख बी ऐ जियां में थुआढ़े कन्नै गल्ल कीती ऐ जे जियां मिगी कविता बगैरा लिखने दा शौक ऐ ते ओह् कविता बगैरा नेईं लिखदे ओह् बाकी अपने जेह्ड़ी उं'दे उ'नें रुजगार थ्होए दे न उं'दे बिच्च ई ओह् रुज्झे दे रौंह्दे न ते मैं कविता लिखनी बस एह् इन्ना हारा ऐ के उंदे कोला थोह्ड़ा अपना आप बक्खरा लगदा ऐ ते बाकी तुस अगर इन्ना उं'दे कन्नै मिलदा जुलदे बस मेरा तुस सभाऽ समझी सकने ओ सभाऽ थोह्ड़ी बोह्त मिलदा जुलदा बी होंदा जियां अस थोह्ड़े खुश बी रौह्ने आं केईं बारी उदास बी होई जन्ने आं पर जेह्ड़ा साढ़ा इस बस इन्ना गै के मिकी लिखने दा शौक ऐ ते मेरे भैनू भ्राऊ गी लिखने दा इन्ना ज्यादा शौक नेईं ओह् सिर्फ अपने अपने रोज़गारें च रुज्झे दे रौंह्दे न बस इन्ना गै फर्क ऐ ते इन्नी गै साढ़ी जेह्ड़ी ऐ समानता ऐ